جی میں راجندر بات کر رہا ہوں آپ راج فوڈ کارنر سے بول رہے ہیں جی جی دوست میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ ابھی کچھ سمے پہلے ہاں دس پندرہ منٹ پہلے میں نے اپنا ایک کھانا آڈر کیا تھا ہاں آپ کے یہیں سے

کڑھائی پنیر اور ساتھ توا روٹی جی جی دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے ساتھی کہ کھانا جو ہے وہ ہم لوگ کہیں نکل رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو کھانا جو ہے آپ جو پہلے میں نے جو ایڈریس آپ کو نوٹ کروایا تھا اس ایڈریس کو آپ کو درست کرنا ہے دوسرے ایڈریس پہ آپ کو بھجوانا ہے اس کو آپ کینسل کر دیجیے میں ابھی میرا جو ایڈریس ہے وہ وہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں آپ لکھ لیجیے جی جی لکھیے بی تھرٹی سیون ریختہ فاؤنڈیشن

ریختہ فاؤنڈیشن نوئیڈا سیکٹر ون جی جی ساتھ ہی تھوڑا سا جلدی بھجوا دیجیے ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پر تو بڑا شکریہ آپ کا ہوگا کہ آپ تھوڑا اس کو جلدی بھجوا دیں جی جی ہاں ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں میور وہار سے جہاں کا پہلے آپ کو ایڈریس بتایا تھا میں نے سکسٹی ٹو پاکیٹ فائیو والا جو کینسل کروایا وہاں سے ہم لوگ چلے گئے ہیں کوئی کارن وش جی جی جی بھیا تھینک یو